हेल' औ औ औ औ सोरमोनथाय आत्सा आत्सा मा सोंगौमोन ए द्रायबिं लायसेस्न आत्सा लारनार खालामखाबाय नामा ए होनबाथ' नों आत्सा आत्सा प्रसेसखौ मिथिनांगोन नोंथ' होनबा बिदि लारनार्स खालामाखैब्ला नोङो फार्स अनलायनआवसो लारनार खालामग्रोनांगौ दाना अनलाइनाव लारनार खालामदो ओमफ्राय बिदिनो फैसा लागोन आरोखि नोंनाव अवान थावजेनसो पे खालामगोरनांगोन नों फार्स्टाव ओमफ्राय बिनि उनाव लारनार्स जेब्ला मोनखाङो नों ऐसे सोलोंगोरदो आरोखि ओरैबा ओरैबो सालायनो हानाय खिन्थु हाइर'दाव दा सालाय दे हाइर'दाव पुलिसफोर हमबा आंनि दाय गैया आं खिथाखाबाय मिथिबाय औ ओमफ्राय बिनि उनाव ऐसे सोलोंग्रोनानै नोङो बै पारमानेन्टखौ नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय औ गावबागावबो सोलोंनो हायो मानो बैसोर थाखासो जायो बैसोर थाखासो जायोलै आंनाव फै नांगौबा आं खालामना हरगोनना जेबो नङा मिथिबाय औ ओमफ्राय नोङो मोजाङै दख'मेन्टसफ्रा नोंना ब्लाद सेमपेल्स माबा माबिफ्रा मोजाङै थिग लानानै दोनखा आरोखि औ औ ब्लाद ग्रुपबो नांगौ नोंनि फिजिकेल नों खालार ब्लायेन्ड मा बेखौबो नायगोन खालार ब्लायेन्डबाथ' नों एख'नबा सिगनेल गोजायाव गोथां नुनानै सालायब्र' फ्लांबालाय औ ओमफ्राय जेन'बा नोङो मा जायगानि दा ओ ए क'क्राझारनि आत्सा आत्सा औ क'क्राझारनि तितागुरिनि होनबालाय तितागुरिनिबालाय नोङो दाहायनो अनलायेनफोर फिल आप खालामनानै ऐसे सोलोंगोरनानै मास मोनसेसो उनावहाय पारमानेन्टखौ खालामफैबानो जाबाय ओमफ्राय मा खालामनो नागिरदों फर उयिलारनि ना थु उयिलारनि आत्सा कमारसियेल ना ओरैनो जास्त प्रायभेट ऐ प्रायभेट है होनबालाय जेबो सिन्था गैया दे आरामसे जायो फैसायाबो नोंना खम थांगोन हारसिङै खारनो हायोबा जेबो नङा औ फासाव लारनारखौल' खालामग्रोदो दे नों होनबानो जालांखागोन हारसिङैनो औ दे होनबालाय